नमस्ते क्या चाहिए आपको कैसा फूल चाहिए

तो कैसा फूल चाहिए आपको कैसा हम लोगों के यहाँ तो गेंदे और गुलाब के ही फूल निकल रहे हैं गुलाब के फूल का चार्ज ज़्यादा है गुलाब का फूल हो गए पचास रुपये हाँ महँगाई के हिसाब से देख लीजिए नहीं हम आपको ताजे ही फूल देंगे तो बताइए फूल लेने वाला कोई आपके घर से आएगा या हमें यहाँ से भिजवाना पड़ेगा हम तो नहीं आ पाएँगे हमारे यहाँ से वर्कर जाएँगे आपके यहाँ ऐसे ठीक है अपना हमारे यहाँ हमारे यहाँ से तीन लोग जाएँगे तीन लोगों का चार्ज अब आप देख लीजिए कितना होगा एक लोग का पाँच तीन लोगों का पाँच पाँच हज़ार चार्ज होगा सजाने वजाने का सब कुछ लेकर कम नहीं करेंगे ना बताइए इतने मेहनत से फूल तोड़ के लाएँगे भिजवाएँगे हमारे यहाँ से आदमी जाएँगे आपके यहाँ काम कर करेंगे तो उन लोगों को जाएँगे तो थोड़ा पानी ऊनी पिला दीजिएगा ठीक है अच्छी तरह से सजाएँगे आपके घर को आपके स्टेट को और कोई फूल नहीं ना चाहिए आपको गुलाब है गेंदे का फूल है इस समय सीजन में यही निकल रहा है ठीक है हम फूल आपके यहाँ भिजवा देंगे और कोई फूल नहीं है यही फूल है हम आपके यहाँ भिजवा रहे हैं ठीक है ना चलो नमस्ते